आमचे भारतांत खुबशे अशे जागे आसात जाका लागून अंतरराष्ट्रीय तशेंच राष्ट्रीय भोंवणेकार ते सुवाती कडेन आकर्शीत जातात पळोवपाक गेले जाल्यार जशे ताज महेल आसा कांय बरें आमचें शाहजान आपले बायले खातीर बांदलेले तशेंच रेड फोर्ट आसा ते भायर हवामहालूय आसा ते भायर अजंता आनी एल्लोरा केव्स आसात त्यो सेकेंड सेंच्युरीन जाल्ल्यो त्यो आजून मेरेन पळोवपाक मेळटात तशेंच देवळांय आसात आमच्या भारतांत देखीक गोल्डन टेंपल इतलो लोक तीं टेंपलां पळोवपाक वयतात खंयच्यानूय येवन भायल्यान आंतरराष्ट्रीय भोंवडेकार लेगीत येवन तें गोल्डन टेंपल पळयतात मागीर केरला बॅकवॉटर आसा माय ते ते बॅक वॉटरान हावज बोटी आसतात इतले सुंदर दृश्य पळोवपाक मेळटा ते हावजबोटींतल्यान मागीर गोंया आयलें म्हणटकर आमच्यो गोंयच्यो फामाद बिचीस आसात बीच आसा जशे ते भायर देवळांय आसात आमच्या गोंयान जशे मंगेशी आसात नागेशी आसा चंद्रेश्वर देवूळ आसा आमची रामनाथी देवूळ आसात पळोवपा सारकी कपलेश्री देवूळ आसा तशेंच ते भायर बेसलीका ऑफ बॉमचीज आमची कांय बरी सुंदर इगर्ज आसा पळोवपा सारकी मागीर आगवादा फोर्ट आसा चारपोरा फोर्ट आसा ते भायर दुदसागर मागीर आमची स्प्ला स्पायसाची प्लांटेशनां आसात ते भायर अंजूनाचे मार्केटूय खूब फामाद आसा मागीर आमच्या भारतांत शिवाजीन लोडोन झगडोन जिकलेले कितले सेत किल्ले पळोवपाक मेळटात आमकां मागीर आमची कांय बरी गंगा रिवर आसा कोण देव भक्त जर भोंवडेकार आसा जाल्यार तेणें भारतांतलें केदारनाथ देवळान वच्चें म्हादेवाचें भक्त चड करून थंयच सोगले लोक थंय थंयतात म्हादेवाचें देवूळ आसा सप्तकटेश्वराचें देवूळ आसा भालाजीचें देवूळ आसात आमचे भारतांत मजा करपाचे सुवाती आसात आनी आपले मनाक शांतताय घेवपाक लागोन कितलींशींच देवळां आसात